सबसे पसंदीदा बाइक है रॉयल एनफ़ील्ड और उसके बाद में है एवेंजर और उसके बाद में है पल्सर या फिर कोई सुज़ुकी की बाइक मेरे पास अभी जो वर्तमान में बाइक है वो है डिस्कवर हंड्रेड तो मुझे सबसे जो अच्छी लगती है वो है रॉयल एनफ़ील्ड मेरे सपनों की बाइक भी वही है क्योंकि ये यात्राओं के लिए बहुत ही ज़्यादा आरामदायक होती है इसमें बिलकुल कमर सीधी रख सकते है हैंडल पकड़ने के बाद और इसमें बहुत सारा सामान भी ले जा सकते हैं बड़ी और लंबी दूरी करने के लिए यही बाइक सबसे ज़्यादा और सही मानी गई है जैसे एनफ़ील्ड हो या दूसरी कोई सुज़ुकी की बाइक हो बाकी किसी भी छोटी मोटी बाइक में इतनी क्षमता नहीं होती जो ये लंबी दूरी तय कर सकते हैं तो रॉयल एनफ़ील्ड मेरे लिए सबसे आरामदायक बाइक है जो की यात्राओं के लिए भी है और मेरे सपनों की बाइक भी है